यदि हमारे पास कोई मन मवेशी या पशु हो तो हम उसे पशु को रहने के लिए स्थान साफ और हवादार स्थान पर रखेंगे पशु को कम से कम दिन में तीन बार पानी अवश्य पिलाएंगे पानी में थोड़ी मात्रा नमक और आटा की मिला दे तो पशु के शरीर का तापमान सही रहता है पशुओं को गर्मी जा गर्मी जनित रोग जैसे की खुरपक्का मूपक्का आदि बुखार से बचाने के लिए हमे उसे टीका अवश्य लगवाना चाहिए और पशु को हमे हम हरा चारा देना हरा चारा खिलाना चाहिए या फिर दाल गुड़ समेत तिलहती फसलों फसलें भी खिल हम खिला सकते हैं पशुशाला के आसपास छाया जरूर होना चाहिए